कांय दिसा फाटीं हांवें एक साडी मागयिल्ली ऑनलायन ऑर्डर केल्ली आनी त्या साडये बद्दलचो म्हाका इतलो वायट अणुभव आयलो एक तर सगळ्यांत पयलीं सांगप म्हणळ्यार हांवें साडी मागयली मात्र म्हज्या हातीन आयलें तें कितें तरी दुसरेंच आशिल्लें ती साडी नाशिल्लींच ती साडी हांवे जेन्ना पळयली खरेंच ती एक तर कॉटन साडी आशिल्ली खूब कमी किंमतीन ती उपलब्ध आशिल्ली आनी ताजे वयली ती रंग संगत जांव ताजे वयलें जें काम आशिल्लें तें म्हाका आवडलें खूब कमी किंम्मत आशिल्ली अशेंय बी न्ही आशिल्ले दोन हजार सुमार जाल्यार सुद्दां हांवें ती साडी मागयली आनी म्हाका अशें दिशिल्लें की इतले पयशें हांव जेन्ना एका गजाली खातीर मोडटा तेन्ना म्हज्या हातीन ती गजाल म्हाका जशी जाय तशींच ती येवची बरें ती हांवें मागयली आनी ती म्हाका मेळ्ळी केन्ना तर साधारण पंदरा ते वीस दिसा नंतर ती म्हज्या हातीन आयली ती म्हाका जाय आशिल्ली आठ ते धा दिसांनी कित्याक कांय म्हळ्यार म्हाका खंय तरी एका कार्यक्रमाक ती साडी न्हेसून वचपाचें आशिल्लीं इतली ती म्हाका आवडिल्ली मात्र ती म्हाका मेळ्ळी पंदरा वीस दिसांनी जेन्ना म्हजो कार्यक्रम जावन बी गेल्लो अश्या वेळार एक तर तें साडये बद्दल म्हाका इतली शी गरज बी दिसूंक ना म्हाका अशें दिसलें की आरे हांवे इतली बरी साडी पळयली ती न्हेसून वचपाचें हांवें एक मनांतल्या मनांत थारायलें पूण ती साडी म्हाका त्या खिणाक मेळूंक ना बरें जेन्ना मेळ्ळी तेन्ना तरी ती तशी आसची अशें दिशिल्लें पूण पळयल्यार म्हज्या हातान आयली ती साडी नाशिल्लीच तें वेगळेंच कितें तरी आशिल्लें इतलो वायट अणभव कोणाकच येव नजो इतलेंच म्हाका दिसता